हम चारि भाय बहिन छी जाहिमे कि तीन भाय आओर एक बहिन छी आओर हुनका साथके जे सभसँ छोट छथि उनका ओतय हमरासँ किछु दूसँ तीनसँ चारि सालके पैघ छथि हमरासँ आओर बाँकी जे छथि से छओ साल सात साल एना कऽ कऽ पैघ छथि तऽ थोड़ा हुनका साथ नहि लेकिन जे हमरासँ दू साल तीन सालके जे पैघ छथि हुनकासँ कखनो लड़ाइ कखनो झगड़ा आओर कखनो आपसी मतलब आपसी प्यार भी रहैए जे कखनो किछो चीजके जरूरत होइए तऽ लड़ाइओ कऽ लैत छी हुनकेसँ आओर कहैत छियनि जे हुनके जे भाइजी हमरा ई चीजके जरूरत यए तऽ हमरा ई चीज केना हएत तऽ ओ तुरन्त कहै छथि नहि अहाँकेँ भऽ जायत ओहिके लेल अहाँ नहि घबराउ अहाँके भऽ जायत या फेर कखनो फोनमे रिचार्ज या कखनो कॉलेज इस्कुल गेलहुँ या कोनो काजके लेल भेल तऽ हुनका कॉल कऽ देलियैन तऽ ओ कहलथि ठीक छै एना एना अहाँके भऽ जायत अहाँ जाउ ओतय अहाँ किछुके लेल घबरायब नहि नहि पैसा लेल नहि आदमीके लेल किछुके लेल नहि अहाँके ई काज भऽ जायत लेकिन ओ जे दू गो पैघ छथि हमरासँ हुनकासँ तऽ किछु चीज माङ्गितो या किछु कहितो हुनकासँ थोड़ा ठीक नहि लगैए हुनका लेल तऽ मम्मीकेँ कहैत छियनि तखन जा कऽ ओ कहै छथिन तऽ ओ मम्मी कहैत छथिन हुनका लेकिन जे दू साल तीन साल पैघ छथि हमरासँ थोड़ा हुनकासँ तऽ लड़ाइओ एतेक करैत छियनि जे एगो मतलब कहैत छै ने जेना दियादमे लोक लड़ाइ करै छै तेनाही लड़ाइ हुनको साथ होइए जे ओ मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही भऽ जाइए जेकि दू तीन दिन तक हुनका साथ बात नहि करै छी आओर कखनो एहनो होइए जे बहुत सारा कोनो चीजके लेल जरूरत होइए तऽ सीधा हुनके फटाक दऽ कॉल कऽ दै छियै ओ चीज हमरा पूरा कऽ दैत छथि